हम अपन नौकरी भविष्य मे व्याख्याता के पद चाहै छियै आ ओहि के लेल अपन लक्ष्य निर्धारित कयले छियै कि जबतक हमरा हमर लक्ष्य नहि मिलतै तब तक हम अपन लक्ष्य के प्रति आरूढ़ रहबै आ हमरा विश्वास छै हमरा कर्म पर हमर आराध्य देव पर कि हमर कर्म के फल जेना होतै मिलबे करतै तही के लेल कवि सब कहले छलखिन आ हुनकर कविता छै कि मानव जब जोर लगऽबै छै तऽ पानी पत्थरो पानी भऽ जाइ छै एकर भावार्थ हिन्दी मे किछु आओर छै लेकिन मैथिली मे तऽ इहे कहल जेतै ताहिके लेल हम अपना भविष्य के प्रति जागरूक छियै कर्म के प्रति रूढ़ छियै तऽ विश्वास एहि प्रोफेसरी होयबे करतै